ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खेलों में काफी अंतर होता है जैसे कि हम क्रिकेट की बात करें तो शहरी क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड को प्रयोग होता है और स्टंम्प्स वगैरह का प्रयोग होता है और इसी के विपरीत यदि हम अ ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में खेलने के लिए ना तो वहाँ पर अ गार्डन होता है ना तो वहाँ पर स्टेडियम होता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वो खेतों में ये खेल खेलना पड़ता है और स्टंप्स के नाम पर वो पेड़ की टहनीज़ को उपयोग करते हैं और शहरी क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर स्टम्प और गार्डन और घास पर मैच को खेला जाता है तो ये सबसे बड़ा अंतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खेल में है